हमरा पिछला एक सालमे भेल यादगार घटना हम घुमय लए गेल रही नेपाल नेपालमे एक बहुत ही फेमस नमस्ते झड़ना यऽ झड़नाके अन्दर झड़ना बहुत बड़ा यऽ पाँच दस किलोमीटरमे फैलल यऽ ओकर एरिया आओर ओतऽ हमलोग हमसब घुमलियै हमरा लग विदेशी यातायात पहिला बेर भेल जे हम पहिला बेर गेल रहियै नेपाल आओर नेपालमे घुमली फिरली नेपालमे घुमय वाला बहुत जगह यऽ जेनाकि पैरेज झड़ना नेपाल पानि वाल एरिया यऽ नेपालमे मछली तछलि सबसँ सस्ता मिलैया आओर यही सब हम देखलियै नेपालमे सब किछु भारतके पैसा से नेपालके पैसा महग यऽ आ नेपालमे नमस्ते झड़ना बहुत फेमस झड़ना यऽ जेकि हमलोग ओतऽ खुब मस्ती नहेलियै रऽ झड़ना सबमे बस